भारत राज्य में कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं जैसे कि लेह लद्दाख और स्पीति वैली स्पीति वैली हर व्यक्ति को भारत के हर इंसान को जाना चाहिए ये बहुत ही रोमांचक सफ़र होता है और इस में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती हैं वहाँ पर जैसे लोग दो दो सौ किलोमीटर दूर एक एक घर में रहते हैं जहाँ गाँव में सिर्फ़ दो ही से परिवार पाए जाते हैं लोग बहुत ही ज़्यादा ठंड में रहते हैं और तरह तरह की खाने की चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलती है ये जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है जब मैं गया था वहाँ माइनस सात डिग्री का वातावरण और टेंपरेचर था